जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव इक्सट्रा कारिकुलाम होनोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायोदि जे गोबां फालियो जों जेरै भारसिटि उइक आरो बेबादिनो गाव गाव आलदा आलदा डिपार्टमेन्सफोरा गावबा गाव एक्टिभिटिसफोर फालियो जेरै जोंनि मेटामेटिक्स डिपार्टमेन्टआवनो जाहैबाय पाइ डे आरो बेबादिनो माखासे पेयारवेल सेनिअर फोरखौ पेयारवेल होनाय आरो प्रेसारस जेरै जुनिअरफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बेफोरबादि गोबां एक्टिभिटिसफोर लानाय जायो जों बे एक्टिभिटिसफोरनि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनो हायोदे जेरै गेम्स एबा स्परस फोराव जों गोबां गावनि देहायारि एबा गावनि देहायारिफोरखौ थिगबो खालामना लाखिनो हायो आरो गुबुनजों जों सोमोन्दो मोजां लाखिनो हायो जेरै बादायलायनाय होमब्ला पुटबल खेलायावनो जों गुबुन इउनिभारसिटि जोंनि इउनिभारसिटिजों गुबुन इउनिभारसिटिफोरजों जों गेलेनानै जों सोमोन्दोखौ लाखिलायनो हायो आरो बेबादिनो जेरै बे प्रेसारस होन्नाय जेब्ला जुनिअरफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बेफोरनि गेजेरजों जों जुनिअरफोरनि माखासे इमपर्मेसनखौ मोन्नो हायो बा आईडेनटिटिखौ मोन्नो हायो बिसोरनि सिनायथिफोर मोनथिलायनो सिनायलायनो हायो जेराव सेनिअर आरो जुनिअरफोरनि गेजेराव खौसेथि जायो बा सिनायलायनो हायो आरो आं बे एक्टिभिटिसनि बान्थाफोर होनोब्ला जोंहा इउनिभारसिटियाव गोबां होयो जेरै बान्था दङ जोंहा गासिबो बिथिंङावनो आलदा आलदा आलदा बान्था होयो बोबादिनो बेफोरनो आरो जोंनि इउनिभारसिटिनि इक्सट्रा कारिकुलाम फोरा एकटिबिटिस